शिक्षा रोग रोजगारके दृष्टिसँ सहरसामे महिलाक सामने एकटा एखन मुख्य चुनौती अछि जे हुनका जे लैंगिक असमानताके बहुत हद तक सामना करय पड़ैत अछि हुनका एखनहुँ घरसॅं पढ़य लए निकलयमे पढ़य लए या रोजगार करयके वास्ते करबाक लेल बहुत प्रयास करय पड़ैत अछि